जी हाँ बुनाई सिलाई मैंने भी एक दो बार कोशिश किया था जब मेरी दादी थी लेकिन मुझसे बन नहीं पाई फिर वे मैंने छोड़ दिया था लेकिन जब मैं अपनी दादी को देखता था तो वो मेरे लिए और मेरे छोटे भाई के लिए स्वीटर वगैरह ऊन की बनाती थी और वो ठंडी में बहुत बढ़िया काम आती थी और वो मतलब बहुत अच्छा क्योंकि वो प्यार से बनाती थी और बहुत अच्छी रहती थी और अब आज के डेट में जैसे देखेंगे कोई बना दे वो वैसी वाली स्वीटर तो बहुत बहुत अलग बात रहती है और जब जैसे घर में कोई सामान रखने के जो रहते हैं वो दादी बना देती थी ऊनी के उसी से ऊन से तो ये सब बहुत मैंने तो नहीं बनाए लेकिन मेरी दादी को मैंने बहुत अच्छे से बनाते हुए देखा था और मेरी दीदी को वो उन्होंने वो सिखा के गई हैं